میں کافی دنوں سے ایک واشنگ مشین خریدنے کے بارے میں سوچ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پر اچّھی واشنگ مشین مل جاتی ہے یا کسی اچھی ویب سائٹ پر میں نے بہت تلاش کیا کوئی اچّھی واشنگ مشین مجھے مل جائے خیر میرے ایک جاننے والے تھے میں نے ایک واشنگ مشین خرید کر کے لے کر آیا اپنے گھر پہ لیکن وہ مشین میرے لیے اچھی نہیں رہا کیونکہ ابھی لائے ہوئے پندرہ سے بیس دن ہی ہوئے تھیں کہ وہ دو بار اس کا موٹر خراب ہو چکا ہے اور اس کے کب کپڑے دھلے ہوئے کپڑے بھی اچّھے نہیں ہوتے کپڑے زیادہ تر گھس جاتے ہیں اور سب سے کپڑے کی چمک چلی جاتی ہے اسی طرح کے جو واشنگ مشین آتے ہیں وہ بہت ہی لو کوالٹی کے ہوتے ہیں اور مجھے کاپھی مہنگا بھی پڑا جو مجھے نقصاندہ گئے ہو جو مجھے نقصاندہ ہو گیا اس طرح کی واشنگ مشین خریدنے کے لیے بہت بڑا ہوا اور میں اسی طرح واشنگ مشین خریدنے کو کسی کو رائے نہیں دوں گا اور اسی طرح سے طریقے سے اور اسی طرح سے واشنگ مشین اچّھی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے